हमारे ज़िला बेगूसराय में बुज़ुर्गों के लिए स्वास्थ्य और समाजिक समर्थन सम सम्मान के मामले में बहुत तरह तरह की चुनौतियाँ हैं जैसे कि स्वास्थ्य को लेके देखे तो यहाँ का मतलब सहर का जो भी एयड़ है हवा है वह बहुत ही ज़्यादा प्रदूष बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी बहुत ही प्रदूषित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मसीनों का और फिर गाड़ी उड़ी का ई सबका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण से यहाँ पे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हवा प्रदूषित हो गया है जिसके कारण तरह तरह की बीमारियाँ युवको को बुज़ुर्गों को भी झेलना पड़ता है और यहाँ पे बुज़ुर्गों को सम्मान तो दिया जाता है बहुत बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है सम्मान के मामले में बुज़ुर्गो के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे सम्मान सभी को दिया जाता है बुज़ुर्गों को छोटे उनसे छोटे या फिर युवा सभी सम्मान करते हैं बुज़ुर्गों को और फिर उनका सामाजिक समर्थन सामाजिक समर्थन बुज़ुर्गों के ओ हमेशा मतलब जब कोई आ व्यक्ति बुज़ुर्ग तो सभी को होना है तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बुज़ुर्ग होता है मतलब बुज़ुर्ग व्यक्ति अगर कोई होता है तो युवकों के द्वारा बच्चों के द्वारा उनको उनके लिए मतलब समर्थन किया जाता है उनके स अगर जो उनको कोई तकलीफ़ है या फिर कोई भी दिक़्क़त है तो वो हल करते हैं बुज़ुर्ग की मदद करते हैं बुज़ुर्गों की मदद करके करते हैं जैसे कि कभी कोई काम हुआ तो उनका कोई काम कर देना या फिर कोई भारी सामान उठाना है या फिर जिस पर इसी प्रकार वो उनको सम्मान भी दे देते हैं और फ़िर उनकी मदद भी कर देते हैं कोई भारी सामान उठाके मतलब बुज़ुर्ग आदमी हो गएँ हैं तो उनको सामान उठाने में या कोई भारी काम करने में कोई भी काम करने में दिक़्क़त ही होती है परेशानी होती है इसीलिए वो उनका मदद करके ऐसे ऐसे मदद करते हैं उनका यही सब चुनौतियाँ हैं यहाँ पे लेकिन बुज़ुर्गों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है हमारे ज़िला में बेगूसराय में बुज़ुर्गो को बहुत इज़्ज़त दी जाती है और सम्मान भी किया जाता है और स्वास्थ्य भी सही रहता है क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं रहता है लेकिन फिर भी यहाँ पे इलाज की बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं तो स्वास्थ्य का उतना दिक़्क़त नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी कोई जब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गएँ हैं तो उनका अब स्वास्थय कभी खराब हो गया ज़्यादा खराब हो जाता है जल्द ही तो उनका कोई कहा नहीं जा सकता है लेकिन स्वास्थ्य वास्थ भी ठीक ही रहता है सब यहाँ पे स्वस्थ रहते हैं गाँव के जो बुज़ुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और वह मतलब अपनी जवानी में या फिर बहुत सारा काम करते रहते हैं तो उ पूरा फिट रहते हैं उनके शरीर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दिक़्क़त नहीं होता है तो इसके कारण वह बुढ़ापे में भी बहुत ही स्वस्थ रहते हैं चलते फिरते हैं घूमते हैं बहुत ही उम्र तक सही रहते हैं और वहाँ का हवा भी उतना प्रदूषित नहीं है तो इसीलिए वो बहुत स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ मेहसूस करते हैं